हलो हा जय झूलेलाल तव्हां असांखे घुरायो हो इस्कूल में असांजे ॿार लाइ

हा त पोइ असांखे छा करिणो पवंदो हुन लाइ चालीह मिन्ट याने स्कूल छुटी थी वेंदसि त पोइ हे चालीह मिन्ट बस वरी हिनखे केरु वठणु ईंदो त ॿिया बि ॿार तव्हां वटि हूंदा आहिनि की हिन ई हिकु ॿिनि खे ई तव्हां पढ़ाईंदव हीअं अछा अछा त पोइ तव्हांजी फ़ीस घणी हूंदी हिन क्लास जी पैसो त इलाही आहिनि त मां पूरी सारी माई त थोरो समुझी करे त थोरो कुझु करे सघो त तव्हां कयो मुंहिंजे लाइ अछा

ठीकु आहे हलो हीउ ठीकु आहे त तव्हां करे छॾियो हीउ सुभाणे खां अची वेंदुव जीअं पोइ वरी वठी अचण जो खणी मां ईंदीमांसि वठणु त खणी छा अचेव इस्कूल में केहिड़े ॾींहुं ते कहिड़ो सब्जेक्ट कराईंदवसि तव्हां अछा अछा हा हा हू त मथो त ॾाढो हणूं था ॿारनि सां पर अॼु कल्ह जा ॿार मञनि किथे था की भई जेतिरो थी सघे असांखां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे सुभाणे अची वेंदुव जय झूलेलाल